हाँ पानी को छानने के लिए और शुद्ध करने के लिए हम साफ कपड़े और पानी छानने की छन्नी का उपयोग करते हैं पानी को स्वच्छ और उसके अंदर के कीटाणु मारने के लिए पानी को फिटकरी से साफ किया जाता है फिटकरी को हाथ में घोलने के बाद उसको पानी में घुमाया जाता है जिससे कि उसके कीटाणु नीचे तल में बैठ जाते हैं और पानी को स्वच्छ कर लेते हैं और इसी के साथ पानी को उबाल कर भी स्वच्छ किया जाता है जिससे कि उसके अंदर के कीटाणु और बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं पानी पीने योग्य हो जाता है पानी को स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए और जल स्रोतों पर भी गंदगी नहीं रखनी चाहिए साफ़ सफ़ाई का ध्यान रखना चाहिए पानी को हमेशा छान कर उबाल कर और उसमें फिटकरी डाल कर उसे स्वच्छ कर स्वच्छ करके पीना चाहिए जिससे कि पानी पीने योग्य होता है और पानी स्वच्छ होता है जिससे की बीमारियों से भी बचा जा सकता है